जियां अ'ऊं तुसें फूना दे बारै च दस्सां नेगटिव ऐक्सपीरियंस ते फूना दा असें नेगटिव ऐक्सपीरियंस बड़ा ही ज्यादे ऐ जियां अस फोना दा गलत इस्तेमाल करदे न उं'दे आस्तै बड़ा नेगटिव असर पौंदा ऐ अस इसी गलत मतलब बड़ा यूज़ करदे न नेगटिव यूज़ करदे न ते उसदा बड़ा ही नेगटिव नेगटिव असर पौंदा ऐ फून फूना दा